हेलो हाँ हँ हँ किसब जे खएतै भनसा बारी खएतै जे जे खएतै ओ खिलेतै सादो भोजन छै हँ हँ कि सौख छै जे खएतै मुरगा बनल छै जे खएतै सादो भोजन छै अथिओ छै जे खएतै ओ खिलाएल खिए देबै सादो भोजन छै सादो भोजन छै सादो भोजन छै तऽ हाँ कोनो बात नहि छै जे खएतै ओ खिलै देबै सादो भोजनके लिए बेबस्था छै जे मीट मछली खएतै ओकरोलिए बेबस्था छै सभकिछुके लिए बेबस्था छै हाँ रानीगञ्जसे हँ खानाके लेल खाना खिलेबै सादा भोजन बनल छै मीट मछली खएतै ओ देबै जे खिलेतै जे खएतै ओ खिलेबै जब हम होटले जब होटलेमे छै तऽ सादो भोजन बनै छै भनसा बारीके हिस्सा बनै छै जे खाए ओ खिलेबै सादो बनल छै हाँ हँ अथी होटलपर ठीक छै आबू वएह खिलेबै कि अँए बीसो टका प्लेट मिलै छै पचासो टका मिलै छै तऽ सबकिछु छै

हाँ छै कि जे मुरगा जे भनसाबारी छै तऽ ओकरालिए बेबस्था बनै छै पनीर हे खीर जे खएतै ओ खिलै देबै पनीर छै कोइ ई छै बनेबल छै ओ देबै जे मीट मछली खाइ छै ओकरालिए मुरगा मीट बनै छै ओकरा ठिके छै हुँ